हैलो जय झूलेलाल मां उर्वशी आहियां तव्हांजी दुकानु ते साड़ियूं मिली वेदियूं आहिनि मूंखे नेवी ब्लू रंग जी कढ़ाई डिजाइन वारी रेशम जी साड़ी खपे त तव्हां मूंखे हूअ रेशम जी साड़ीअ जी अघु ॿुधाइ सघंदा मूंखे तव्हां नेवी ब्लू रंग जी कढ़ाई डिजाइन वारी रेशम जी साड़ी अघि ॿुधायो मां सुभाणे तव्हांजी दुकानु तां वठी वेंदीमाव तव्हां साड़ीअ जे अलावा और बि कुझु त रखंदा आहियो तव्हांजी दुकानु घणे वजे ताईं खुलंदी आहे त तव्हां ऑनलाइन पेमेंट वठंदा आहियो हा ठीकु आहे मां सुबुह त सुबुह जो तव्हांजी दुकानु तां वठी वेंदा ठीकु आहे जय झूलेलाल